जय झूलेलाल गुजरात में खाइण जे लाइ जाम कुझु आहे ढोकला हांडवो खांडवी पातूरी खमण इजड़ा अलॻि अलॻि जाम तरीक़नि जूं शयूं खाईंदा आहिनि ऐं मौज वठंदा आहिनि गुजरात में माण्हू ऐं ॿियो त गुजरातियुनि में नवरात्रनि जो फेस्टिवल ॾाढो सुठो मल्हायो वेंदो आहे उनजे लाइ गुजरात हिकु नंबर ते आहे नवरात्रा ॾाढा सुठा कंदा आइनि गुजरात में ऐं हितां जे विरासत में कढ़ाई कपिड़े जे लाइ ॾाढी सुठो आहे गुजरात में छट्रियूं छतरियूं अऊं स्कड हे सभु ॾाढा सुठी तरह सां बुनाई कंदा आहिनि गुजरात इन ॻाल्हियुनि में ॾाढी अॻिते आहे जय झूलेलाल